سر اوبر کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں میں نے کچھ دیر پہلے بستی کے لیے ایک ٹیکسی بک کی تھی میرا بکنگ نمبر ہے ایک زیرو زیرو تین چار چھ آٹھ

کسی ایمرجنسی کام کی وجہ سے میں نے اپنا رائڈ کینسل کر دیا ہے اور رائڈ بکنگ کرتے وقت ہی میں نے پیمنٹ کر دیا تھا مجھے اپنی رقم واپس واپس چاہیے تو یہ رقم مجھے آپ میرے بینک اکاؤنٹ میں نہ بھیج کے والیٹ میں بھیجیے تاکہ اگلی بار جب بھی میں رائڈ بک کروں تو رقم کی ادائیگی میں مجھے آسانی ہو اور سہولت کے ساتھ میں رقم ادا کر سکوں سر کوشش کیجیے گا کہ رقم جلد سے جلد واپسی ہو جائے تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی دقت کا سبب نہ بنے